आमच्या देवळांनी हिंदू धर्माचो प्रभाव कसो म्हणटा पडटा म्हणटा जाल्यार आमच्या देवळांनी वेगवेगळें सण जाता तेन्ना थंयसर आमचें सगळें लोक एकठांय येता थंयसर पालकी जाता भजनां जाता वेगवेगळ्या सणांक वेगवेगळें तरेचें रिचूल्स जातात तातूंत आमचेर हिंदू धर्माचेर खुब असो प्रभाव पडटा